دہلی میں ہیلتھ کیئر سسٹم کو مندرجہ ذیل طریقوں سے فنڈ کیا جاتا ہے نمبر ایک منظم طور پر مالی بجٹ دہلی کی حکومت ہر سال اپنے مالی بجٹ میں صحت کیئر کو اہم ترین شعبوں میں سے ایک شعبہ قرار دیتی ہے اس مالی بجٹ کو پاس کرنے کے بعد فنڈز صحت کیئر کی تشہیر اور توضیع کے لیے منظم کیے جاتے ہیں نمبر دو سرکاری منابع سرکاری منابع بھی ہیلتھ کیئر سسٹم کو مدد فراہم کرتے ہیں ان منابع میں مالیت سرکاری اسٹاف اور صحت کیئر کی سہولتوں کی فراہمی شامل ہوتی ہیں انفرادی یا غیر سرکاری داخلہ انفرادی یا غیر سرکاری افراد اور مؤسسات بھی دہلی کے صحت کیئر سسٹم کو فنڈ کرتے ہیں ان کا کردار عام طور پر صحت کیئر کی سہولتوں کی توضیع اور معیار کی بہتری میں آتا ہے صحت کیئر کی توضیع اور معیار پر فنڈ کا اثر اس طرح سے پڑ سکتا ہے نمبر ایک توضیع زیادہ فنڈز کی تشہیر صحت کیئر کی سہولتوں کو زیادہ طور پر عوامی طور پر دستیاب بنا سکتی ہے جو افراد کی صحت کے لیے بہترین ہوتی ہے